हम एक साड़ी खरीदे हैं रजतलाल से यह साड़ी बहुत अच्छी है इसका धागा भी बहुत अच्छा है यह साड़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है इसका कलर बहुत सुंदर है जो मुझे बहुत पसंद आया हम जब खरीदने गए तो यह देखें इस कलर को साड़ी को तो मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसे खरीद कर ले आई हूँ और पहनी हूँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी पहनने में भी बिलकुल हल्का और सॉफ्ट यह साड़ी है और साड़ी के धागा है बहुत अच्छे हैं इसलिए हमें साड़ी यह बहुत अच्छा लगता है हम इस साड़ी को बहुत पहनते हैं और यह साड़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है हमें और साड़ी पहनने के बाद तो पता ही नहीं चलता है बिलकुल की साड़ी एक पहने हुए हैं इतनी हल्की और सॉफ्ट यह साड़ी है